जीअं त अॻे जे ज़माने में शादी मुरादी जेके बि असांजा मिटु माइट ईंदा हुआ या वॾियूं ॿुढरियूं ईंदियूं हुयूं त उहे थाल चमिचा कटोरा वॼाए करे गाना बि पाण ॻाईंदा हुआ ऐं वॼाईंदा बि पाण ई हुआ ऐं सभु असां नची टपी करे सभु घरवारा गॾे करे नंढा वॾा ॿार ॿुढरा सभु नची करे गाना बि पाण ॻाईंदा हुआसीं नचंदा बि हुआसीं ऐं हीअंर घर में ख़ुशी जो माहौल लॻियो पियो हूंदो हुओ ॼण त असां कंहिं ॿिए दुनिया में पहुची विया आहियूं एॾी ख़ुशियूं हूंदी हुयूं सभु मिटु माइट गॾु हूंदा हुआ ऐं नचंदा टपंदा हुआ वॼाईंदा बि पाण ई हुआ ऐं ॻाईंदा बि पाण ई हुआ त कुझु सालनि खां जीअं त हाणे कम्पूटर दुनिया में अची विया आहिनि ऐं टीवियूं त माण्हुनि में उहा सिक न रही आहे गाना वरी ॿुधनि था या ॾिसंदा भई जेके अॻे ख़ुशियूं हूंदी हुयूं गॾु घुमंदा गॾु नचंदा गॾु टपंदा गॾु ॻाईंदा हुआसीं त हाणे उहे पहिरों जहिड़ो मज़ो न अची रहियो आहे हाणे जीअं त हर कंहिंखें नए ज़माने सां नयूं शयूं ऐं नयूं सुविधाऊं खपनि त उहे हाणे जी सुविधा जे हिसाब सां उहे कनि था पर जेके अॻे ख़ुशियूं ऐं पंहिंजाइप लॻंदी हुई असांखे उहा हाणे अलाए छो नथी लॻे ऐं जेके हाणे टीवियूं ऐं कम्पयूटर ते गाना हलनि था उहे म्यूज़िक ऐं संगीत ऐं गीत जेके अॻे माना वारा हूंदा जंहिंमें हर काई माना सम्झण में ईंदी हुई की हिन गीत जो मतिलब छा आहे हाणे त ख़ाली संगीत खे ई वधीक महत्व ॾिनो वियो आहे गीत जा लफ़्ज़ त लॻभॻि माण्हू खे सम्झ में ई कोन था अचनि इहो ॾाढो वॾो फ़र्क़ु अची वियो आहे हिन जे ज़माने में